इनारमेसँ पानि केना निकालैत छी बाल्टीनमे रस्सी बान्हि दै छी आ तहन ओहिके नीचाँ गिरबैत छियै आ तहन हमसब घीचैत छी आ तहन ओहिमे से पानि निकालैत छी बर्तन धोयैत छी आ फेर पूजोमे काज अबैया इनार छलैया तऽ बहुत दिक्कत होइत छलै कि बच्चो सब गिर जाइत छलैया पानियो भरऽमे दिक्कत होइत छलय ओहि दुआरे जगह जगह नल दऽ देलकै बहुत नीक भेलैया रस्ता पेरा नल रहैत छै कतहुँ प्यास लागैत छलय तऽ प्यास से आदमी मरि जाइत छलैया तऽ रस्ता पेरा रहैत छै तऽ ठीक रहैत छै कि कतहुँ पानि पी लेलहुँ कतहुँ किछु कऽ लेलहुँ ताहि दुआरे सब किछुमे नीक लागैत छै तऽ मंदिरमे पूजा करऽ लए गेलहुँ जल भरि लेलहुँ जाके पूजा कऽ लेलहुँ तुरते घर पोंछऽके रहल तऽ नल चला लेलहुँ आ पूरा घर धो लेलहुँ बड़ नीकसंँ आ नहाओमे नहि दिक्कत होइत छै झरना चालू कऽ लिअ नहा लिअ ताहि सबमे बहुत नीक केलथि हँ ई सब सुविधा देलथि हँ इंडाके सुविधा गेलै आब नलके सुविधा एलैया से नीक भेलैया